असें जाना हा जम्मू दा जाना हा में शिमला अंऊ बड़ा डरा दी ही कम्म हा मिगी अंऊ बड़ा डरा दी ही की सफर बी जादा हा ते अज्जकल दिक्खो कुसै पर भरोसा बी निं करी सकदा ऐ ते सफर दस्स बारहां घैंटे दा हा ते अंऊ ऐही बी इक्कली पैह्लें सोचेआ की बस्सै च जां बाऽ भी डर बी लग्गी आ की बस्स बी केह् करना बस्सै बी इंया अनकंर्फ्टेबल ऐ इन्ना मतलब की इन्ना लम्मा सफर ऐ ते बस्सै ई नेईं होना ते उत्थें कोई ट्रेन डरैक्ट बी निं जंदी ऐ जित्थें में जाना हा ते इत्थें कोई ना गै उत्थें कोई टिकट ही एयरप्लेन दी टिकट ही ते भी में सोचेआ की इक्क कम्म करने आं ते गड्डी सारें कोला बेस्ट रौह्नी ते कंर्फ्टेबल बी रौहनी ते ते तौले बी पुज्जाई ओड़ग जित्थें बस्सै लैने बारां घैंटे ते ओह् केह् पता ओह् दस्स घैंटे ई गै पुज्जाई ओड़े अंऊ बड़ा डरा दी ही की डरैबर कनेहा होग ते बाकब बी निहां की जेह्दे कोल कोई टैम होऐ जेह्ड़ा असें ई छुड़ी आवै ते कोई कैब कैब असें कीती ते बड़ा डरा दी ते जेल्लै गै ते मेरे घरा आह्ले बी गे उत्थें छुड़ने ई ते उनें ई बी बड़ा इंया आक्खेआ कि चलो ध्यान कन्नै लेई जायो इसी बी कन्नै ध्यान रक्खेओ इक्कली कुड़ी ऐ भी ते भी अंऊ डरा दी ही की अज्जकल कोई भरोसा निं अज्जकल इन्नियां वीडियो दिक्खदे अस कि इत्थें लेई जंदे उत्थें लेई जंदे कि बिंद सनोऐ ते लुट्टी लैंदे जां भी किश बी होई सकदा इत्थें किश बी होई सकदा तुस अज्जकल कुसै पर भरोसा करी गै निं सकदे ओ डरा दी ही अंऊ बाऽ ओह् जेह्ड़े अंकल हे इन्ने शैल हे इन्ने अच्छे हे इन्ना उंदा शांत स्भाऽ इन्ना ख्याल रक्खेआ उनें मेरा मिगी इंया लग्गन निं दित्ता मिगी इंया लग्गेआ कि मेरा घर आह्ला गै मेरा कोई टब्बरै दा ऐ ते यरो शैल अंकल नै पूरा इंया मेरी अपने बच्चें आह्लें लेखा ध्यान रक्खेआ ते मिगी बड़ा शैल लग्गेआ कि दूनियां बिच शैल लोग बी हैन जेह्ड़े मतलब कुसैगी नेईं जानदे तां बी इन्ना मतलब दूऐ त्रीए बंदे कन्नै मतलब शैल बर्ताव करदे हैनी ते ते में आक्खेआ अंकल अस पूरे रस्ते गल्ला करदे खंदे पींदे गे ते अंकल इंया पूरा पुच्छा दे की केह् करदे केह् नेईं अंकल मिगी बिंद बी निं पता लग्गन दित्ता की डर जेह्ड़ा मेरे मन ई डर ऐहा ओह् मिगी बिंद बी अंकल 'नै स्हेई निं होन दित्ता की भी तूं इक्कली ऐं जां भी तूगी डरना चाहिदा किश बी ऐ नी में अंकल गी आक्खेआ की अंकल अं'ऊ इन्ना डरा दी ही की में इक्कलै जाना जां भी मिगी गड्डी इक्कली करनी कनेहा डरैबर होना जे बी ऐ अं'ऊ डरा दी ही अंकल आक्खदे नेईं बच्चे तुस साढ़ी कुड़ी आह्ले लेखा ओ ते एह् साढ़ा रोज़ै दा कम्म ऐ इंया निं लोग होंदे खराब ते सारी दूनिया गी किश लोग शैल बी हैन दुनियां पर की ठीक ऐ अंकल जी तुस बी ठीक आक्खा दे ते उनें मिगी जित्थें जाना हा उनें मिगी उत्थें पुज्जाया हा पैह्लें मेरा समान पैह्लें मिगी कंपनी च कम्म हा में उत्थें लेइयै गे भी मिगी होटल जित्थें में रुक्कना हा उत्थें पुजाया पूरा इंया समान थोह्ड़े नेह् पूरा बच्चें आह्ले लेखा मेरा समान बी मतलब मेरी पूरी मदद कीती की एह् समान बी जगह एह् कोई बनाई रक्खां ते मिगी बड़ा शैल लग्गेआ ते अं'ऊ आक्खा दी ही की में जिन्ने अंकल पैसे न बचे दे मतलब थोह्ड़ा एक्स्ट्रा देई ओड़ां मतलब की अंकल मेरा सफर इन्ना शैल कीता ते अंकल नै आक्खेआ नेईं नेईं जिन्ने बी आक्खे दे ते में उन्ने गै लैने ते में बड़ी खुश होई ते में उंदे डरैबर उप्पर ना रिव्यू दित्ता ते बड़ा शैल रिव्यू दित्ता की इस बंदे कन्नै जरूर जाओ ते ते मेरे कशा पंज चा पंज स्टार लैते ते उनें ई इंया हत्थ जोड़ियै इंया कीता कि अंकल थैंक्यू फॉर की थुआढ़ा बड़ा बड़ा धन्नबाद ऐ की तुसें की स्हेई सलामत इक्क जगह होर पजाई ओड़ेआ की के कल्ली कुड़ी दा ट्रैवल करना बड़ा मुश्कल ऐ अज्जकल ते ठीक ऐ अंऊ गेई ते मेरा सफर बड़ा शैल होया की के ओह् डरैबर अंकल बड़े शैल हे